म्हाका न्ही खूब लोकां भितर जेव बसून जेवपाक आवडटा आमगेर घरांनी सत्यनान पुजा बड्डे वॅडींग एनिवर्सरी लक्ष्मी पुजा मागीर वैभव लक्ष्मीची पुजा सगळीं करता न्ही तेन्ना हांव सगळ्या लोकांक जेवपाक आफयता आमी सगळीं बसून जेवण जेवता मागीर तशेंच हांव न्हू व्हडले इवेंट आसता न्ही थंय वयता सत्यनारायण पुजा मागीर वाडदीस देवाचो वाडदीस मागीर वाडवळ म्हणून घालतात लोक दावत आसता एका क्रिसमस पार्टी वयता हांव असल्या इव्हेंट्साक वयता देवळांनी बीन वयता मानसानारायणच्या देवळान सदांत तर तें प्रोग्राम आसा थंय व्हडले व्हडल्या हितून जेवण आसता तें काम वयता म्हाका खूब आवडटा थंय देवाचो प्रसाद घेवून जेवपाक